मैथिली भाषा हमरा सबकेँ प्रभावित बहुत करै छै जैसे कि हमसब बचपन से ही मैथिली मतलब कि बोलले छी तऽ मैथिली हमरा सबकेँ अच्छा लागै छै आओर मैथिली भाषाके मतलब बहुत सारा प्रकार भी हइ मैथिलीमे भी केतना प्रकारकेँ भाषा बोलल जाइ छै जइसे कि हमसब मैथिलीमे आबै छी तऽ मैथिली अच्छा से बोल सकै छी ई सबकेँ लेल बहुत अच्छा ई सुविधा हइ मैथिलीके लेल आओर मैथिली भाषा हमरा सबकेँ बहुत ही पहचान देलकैया मिथिलामे जो भी रहै छै सबकेँ मैथिली भाषाके बहुत अच्छा पहचान देलकै हऽ आओर अच्छा अच्छा बात मैथिली जे सिखएके मिलै छै हमरा सबकेँ ई भाषा कल्चर भाषा रहलै यऽ मैथिली जोकि बहुत अच्छा रहलै यऽ हमर सबकेँ लेल ई भाषा बहुत अच्छा रहलै